हाणे असां ॻाल्हि कयूं था गुजरात जी गुजरात में सभिनि खां लोकप्रिय उध्योग कहिड़ो आहे सभिनि खां लोकप्रिय उध्योग आहे सेनेटरीवेयर एशियन ग्रेनिटी इंडिया लिमीटेड अरविंद लिमीटेड पहिरियों ॻाल्हि कयूं था असां सेनेटरीवेयर जी सेनेटरीवेयर यानि छा थींदा आहिनि असांजे घर में जीअं हौदी हूंदी आहे काकुस हूंदो आहे उन में टाइल्सूं लॻंदियूं आहिनि गेंडियूं हूंदियूं आहिनि त उहे जेकी शयूं ठहंदियूं आहिनि टाइल्स थी वई गेंडी थी वई उहे सभु शयूं सेनेटरीवेयर में ठहंदियूं आहिनि ऐं सेनेटरीवेयर हितां गुजरात में सभिनि खां फेमस मिलंदियूं आहिनि मोर्बी सिटीअ में मोर्बी शहर में मोर्बी शहर में हेतरियूं फैक्ट्रियूं आहिनि सेनेटरीवेयर जी कंहिं असां गिणणु वेंदासीं त असांखे घट में घट ॿ साल लॻी वेंदा एतिरियूं सेनेटरीवेयर जी फैक्ट्रियूं आहिनि ऐं जेका बि सेनेटरीवेयर आइटम ईंदियूं आहिनि गुजरात में ऐं गुजरात खां ॿाहिरि बि वेंदियूं आहिनि इंडिया खां ॿाहिरि बि वेंदियूं आहिनि उहे सभु वेंदियूं आहिनि मोर्बी मां पहिरियों मोर्बी मां सेनेटरीवेयर वेंदियूं आहिनि पोर्ट में पो पोर्ट खां वेंदियूं आहिनि ॿाहिरि ॿिए देशनि में पो हुतां पेसा ईंदा आहिनि ऐं सेनेटरीवेयर घर लाइ बि वठंदा आहिनि माण्हू हुतां ईअं करे सभिनि खां प्रख्यात सेनेटरी मिलंदी आहे मोर्बीअ में